हेल्ल' अ मोजां ओरैनो दङ न'आव अ मा अ अ बेखौ नागरिनांगौसो एम्फौ माबाफोरखौ सोरखिसो नांगोन ना थुननो अ खुन्दुं लुनायाव सोरखि नांगोन थावख्रि थावख्रिजोंसो लुयो नालाय सि जि माबाखौ फिथोबखौ थावख्रिफोरखौ नांगौ औ न' सिङावनो खालामनो हायो

ओहो नाङा

औ माखौ फिथोबखौ एम्फौआ जाया अ अ अ जायो जोंहानाव गैया जोंहाथ' फिसिया गामियाव दङ गामिनि मानसिफोरा फिसियो कस्त'बोना फिसिनोबो आदार नागिरना होबाय थानांगौ बिलाइ इन्दि बिलाइ नागिरना होनांगौ जोंनि गामियावथ' बारा इन्दि बिलाइबो गैया बेलेग बेलेगावसो नागिरना लायनांगौ कस्त'थार जायो फिसिनोबो अ अ दे